खेल में जेका असांखां इंडिया में मशहूरु खेल आहिनि जीअं जेके क्रिकेट कबडी हॉकी ऐं जेको ऑनलाइन में पबजी ऐं ई स्पोट में ॿिया गेम जीअं फोट नाइट ऐं वैलोरेंट इन्हनि सभिनि में जेका महिला आहिनि उन्हनि जे लाइ हीअ सभु ई स्पोट आहिनि ऐं हूअ बि स्पोट आहिनि ऐं इंडोर में बि जीअं चैस कैरम एॾी बि गेमूं आहिनि जीअं जंहिंमें महिलाउनि खे वधीक प्रोत्साहनु ॾियणु खपे खेॾण लाइ ऐं महिलाऊं जेकियूं आहिनि उन्हनि खे वधीक में वधीक एॾी जेका खेल आहिनि उन्हनि में भागु वठणु खपे छोकी जेका हीअ खेल आहिनि हीअ महिलाऊं खे हिक रस्तो ॾींदा आहिनि अॻियां वधण लाइ के महिलाऊं अॻियां वधी सघनि ऐं पंहिंजो जेको करियर आहे हुनमें ठाहे सघनि ऐं जो की जेका असांजा महिलाऊं आहिनि उन्हनि खे हीअ सभु जेका बि खेल आहिनि उन्हनि जी ॼाण अ हुजणु खपे त इन्हनि खे सभिनि खे फेसबुक ते सोशल मीडिया ते महिलाउनि लाइ स्पेशली प्रमोट करणु खपे जीअं की महिलाऊं इन्हनि खे इन्हनि खेलनि जे बारे में ॼाणे सघनि ऐं इन्हनि में भाग वठी सघनि इन्हनि खे सिखी करे हिनमें अॻियां वधी सघनि ऐं इहेई मुंहिंजो चवण आहे